جى ميں نے آپ كو اپنے بيٹے كى اسكول ڈريس سلنے كے ليے دى تھى قريب دو ہفتے پہلے كيا وہ سل گئى ہے جى اس پہ نام ہوگا شاہ زيب شاہ زيب نام سے سليپ ہوگى جى بچے كا نام ہے جى سل گئى ہے وہ ليكن آپ نے تو ڈيٹ دى تھى دو ہفتے پہلے کے بعد کی میں نے دو ہفتے پہلے آپ کو ديا تھا آپ نے بولا تھا دو ہفتے بعد سل جائے گى اس كى سليپ بھى ہے ميرے پاس ليكن آپ نے تو سليپ پر ڈيٹ لكھ كر دى تھى دو ہفتے بعد كى اور ميں نے اس كے بعد ہى آپ کو كال كيا ارے نہيں تو پھر يہ بھى ہے نا كہ ميرا بچہ اسكول ڈريس پہ كيا پہن كے جائے گا وہ اب اس كو وہ ايک دو ہفتے سے كلر ڈريس ميں جا رہا ہے اس كو پريشانى ہو رہى ہے كلاس ٹيچرس منع كر رہے ہيں ارے تو اب يہ بتائيے تب تک کیا ميرا بچہ كيا كلر ڈريس ميں جائے گا اور وہ اس كو اسكول ميں ڈانٹ پڑتى ہے اور مجھے بھى بلايا گيا ہے اسى چكر ميں اسکول میں كہ آپ كا بچہ ڈريس نہيں اسكول ڈريس ميں نہيں آ رہا تو ميں نے ان كو بولا كہ ميں نے دى ہے سلوانے كے ليے ليكن آپ بتا رہے ہيں كہ ابھى تک نہيں سلى ہے دو دن اب دو ہفتے تو ہو گئے چليے اب ٹھيک ہے ميں دو دن اور ويٹ كرتا ہوں آپ كو تو دو دن بعد آپ مجھے دے ديں گے ٹھيک ہے ٹھيک ہے ميں دو دن بعد جو ہے آپ كى جو سليپ آپ نے دى تھى وہ میں لے كے آتا ہوں